دیہی برادری کے نوجوان یعنی دیہات علاقے کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے زندگی کے کیریئر کے بارے میں بہت سوچتا ہے بہت اور میں اپنے اس کی زندگی کو اپنے اعتبار سے میں بھی ایک کسان ہوں تو الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہوں کیونکہ بہت سے نوجوان کسان ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں تو وہ بے چارے لا محالہ پڑھائی کر نہیں پاتے جب پڑھائی کر نہیں پاتے تو وہ بے چارے کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی باڑی کرنے میں کچھ آج کل ہر انسان کے پاس کھیتی باڑی میں کچھ نہ کچھ پیسہ بھی ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے جو اپنے جو شہر کے لوگ جس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے میں کافی امداد کرتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہاں لیکن ہے بہت فر بھی اللہ کا شکر ہے ہے ان کے پاس بہت لیکن جو ایک مزاج بنتا چلا آتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے چلتے ہیں کہ باپ بھی کھیتی کر رہے تھے تو بیٹا بھی کھیتی کرے گا ایک مزاج بنتا چلا آ رہا ہے لیکن اس کو الگ الگ اعتبار سے دیتے ہیں لیکن پہلے جو تھے جوتائی ہوتی تھی تو بہت سے لوگ گائے لے گیے بیل لے گیے اور ہاتھ سے بھی پھڑوا چلا لیا لیکن اب جو نوجوان کا ہے وہ مشین کے ذریعے ہے یا ایک ٹیکٹر کے ذریعے بونا ہو کٹائی ہو ساری چیزیں ٹیکٹر ذریعے آج کل نیا طریقہ یہی ہے جو پہلے طریقے میں لوگ کرتے تھے وہ بیل گاڑی ہو بیل کے ذریعے اور دھان میں سے چاول نکالنا ہو تو بھی عجیب اس کا اس پر بیل کو چلاتے تھے پھر نکالتے تھے آج تومشینیں آ گئی ہیں اور نوجوان طبقہ اسی کو اپلائی کرتا ہے اور اسی سے اسی سے سارا کام کرتا ہے